हाँ मैं अपने यहाँ के मछुआरे के बारे में बता सकता हूँ जो हमारे यहाँ पर जातियाँ पाई जाती हैं वो एक भील नाम की पाई जाती है बुहू नाम की पाई जाती है और एक जाति और है उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है उसका नाम है बिच्छू जाती भी पाई जाती है और ये हमारे यहाँ पे अधिकांश जगहों में पाई जाती है मध्य प्रदेश में और यहाँ के मछुआरों का समुदाय में इनका त्योहार एक बुहू नाम का त्योहार होता है वो मनाते हैं ये लोग बहुत ही धूमधाम से त्योहार मनाते हैं यही हमारे यहाँ पर मछुआरों जो भी आते हैं हमारे यहाँ बेचने के लिए वो यही लोग आते हैं भील जाति के है बुहु जाति के ये सभी लोग आते हैं यही मैं बताना चाहूँगा धन्यवाद